आङो फ्लिपकार्त आव जेखेथ मोनसे अर्दार होदोंमोन बियो दा सफैबायमोन अर्दार खालामनाया आंनिया ओमफ्राय न'आव आं थानो गैयिनि थाखाय आं दाबसे जायगा गोजानाव सफैनायनि थाखाय आङो दा अनलाइन अर्दार सफैखानायखौ आं न'आव रावबो मानसि गैयिखाय लाखिनो हायासै आं फेमेन्थखौबो अनलाइन हर दानखाबायमोन आरो सफैखाबायमोन अनलाइनाबो बिनिखायनो आं दा न'आव गैयिनि थाखाय न'आव आरो रावबो गैयिनि थाखाय आङो दा अनलाइन अर्दार खालामनायखौ लाखिनो हायासै खेनसेल जासिगोन अनलाइन आं फेमेन्थ हरखानायखौ मोनफिनायनि माबा राहा दङ नामा अननानै आंनो फोरमायहर